ہاں ہیلو آڈر والے بھیا سے بات ہو رہی ہے میری کیا ہمیں ہو رہی ہے کیا یہ کہنا تھا بھیا کہ ہم نے جو آپ کے یہاں سے ایک مہینہ پہلے کھانا منگوائی تھی آڈر دے کے تو ہاں بھیا ہم وہی بول رہے ہیں ہاں تو میرا یہ سب آڈر تھا مٹن پلاؤ چکن بریانی پراٹھا رس ملائی آئس کریم کولڈ ڈرنک تو یہ سب منگوائی تھی تو میرا کہنا یہ ہے بھیا کل میرے یہاں بڈے پاٹی ہے ہمارے کچھ مہمان اور رشتے دار آ رہے ہیں میرا کہنا یہ تھا کہ آپ اسی آڈر کو دوہرا دیں کیونکہ آپ کو کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور پچھلی بار جو ہمارے مہمان آئے تھے اور کچھ رشتے دار اور گھروں کے لوگوں کا آپ کا کھانا بہت پسند آیا تھا اس لیے میں اس آڈر کو پھر سے اسے دوہرا دو تاکہ مہمان پھر سے کھانا کھا کر خوش ہو جائے اور ہم لوگوں کی تعریف ہو تو اس لیے اسی آڈر کو پھر سے دوہرا دیں جو میں نے ایک مہینہ پہلے کی تھی تو اس لیے بھیا میرے یہ سب کھانا کل میرے یہاں بھیجوا دیجیے گا شام کو اگر آپ بھیجوا دیجیے گا تو آپ بہت آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور مہمان اور رشتے دار بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ کا کھانا بہت اچھا تھا آپ کا بہت شکریہ پر میرے یہاں بھیجوا دیجیے گا اور بہت بہت شکریہ آپ کا دھنیہ واد